जि'यां कि तुसें मिगी दस्सेआ कि तुस ग्रांऽ दे रौहने आह्ले ओ तुस किस तरीके कन्नै शैह्री जिंदगी गी तुस किस तरीके कन्नै दिक्खदे ओ कि शैह्री जिंदगी ते ग्रांऽ दी जिंदगी च केह् केह् फर्क ऐ ऐसे केह्डे़ कम्म न जेह्डे़ सिर्फ शैह्र बिच गै होंदे ग्रांऽ बिच नेईं होंदे ते कन्नै मिगी तुस एह् दस्सो कि ऐसे केह्डे़ खाने न जेह्ड़े सिर्फ शैह्र बिच गै मिलदे साढ़े ग्रांऽ च निं मिलदे होर सेह्त सरबंधी बी दस्सी ओड़ो की तुस कि ग्रांऽ बिच ग्रांऽ दे लोकें दी सेह्त जादा नरोई होंदी जां एह्दे शैह्र आह्ले लोकें दी सेह्त जादा नरोई होंदी लाबा लिबास दस्सो मिकी शैह्र ते ग्रांऽ बिच केह् लाबा लिबास ऐ गीत दस्सो कार ब्यबहार दस्सो होर तुस मिगी दस्सो के जि'यां ग्रांऽ दे ब्याह् च ते शैह्र दे ब्याह् च केह् फर्क होंदा ऐसियां केह्ड़ियां रस्मां न जेह्कियां साढ़े ग्रांऽ च कीतियां जंदियां न लेकिन शैह्र च आइयै ओह् लुप्त होई जंदियां जां पढ़ाई लिखाई दे बारे च दस्सो शैह्र दे लोक जादा पढ़े दे होंदे जां ग्रांऽ दे जादा पढ़े दे होंदे ते ऐसियां केह्ड़ियां केह्ड़ियां जेह्ड़ियां सुविधां न जि'यां अज्ज कल अस दिक्खने आ की ग्रांऽ दे लोक जादातर शैह्र दी बक्खी आना चाहंदे न ते ओह् कीऽ आना चाहंदे ऐसा शैह्र च शैह्र च ऐसा केह् ऐ कि जेह्ड़ा साढ़े ग्रांऽ बिच निं ऐ की लोक ओह् शैह्र शैह्र आह्ली बक्खी खचोनदे न सारे कोला पैह्लें में ग्रांऽ च रौहनां ऐ जेह्ड़ा ग्रांऽ ऐ चक्क ऐ अपने इ'त्थें उधमपुर दा में पैह्लें बी सनाया ऐ की कोई पंदरां किलोमीटर दूर ऐ लेकिन अज्जे दे जमान्ने च कोई बी ऐसी चीज निं ऐ की जेह्ड़ी ग्रांऽ च होंदी ते शैह्र च बी होंदी ते ग्रांऽ च बी होंदी अज्ज कल सारी चीज़ न जेह्ड़ियां ग्रांऽ च बी हैन ते शैह्र च बी हैन लेकिन साढ़ी जिंदगी जेह्की ऐ ओह् इक ग्रांऽ बिचा स्टार्ट होई दी ग्रांऽ दा जेह्का पहनावा ऐ जेह्के बड्डे बड्डे साढ़े बुजुर्ग न ओ पहनावा एह् ऐ की ओह् खीलखा तंबी पांदे हे सारे कोला पैह्लें ते उ'नें इक सर पर इक साफा ब'न्ने दा होंदा ते शैह्र बिच एह् चीज निं ऐ शैह्र च केह् ऐ की जीन दियां पैंटां पांदे ते शर्टां पांदे सारे कोला बड्डा ओह् ऐ की मतलब की अस कपड़े उप्परा गै ग्रांऽ दे लोकें ई पहचानी सकने ते खाने दा आखा दे तुस ते खाने दा एह् ऐ की जि'यां शैह्र बिच केह् ऐ अज्ज कल साग ढोड्डा नेईं थ्होंदा खाने ई साग ढोड्डा अज्ज कल कोई शैह्र बिच खंदा गै नेईं ऐ लेकिन तुस ग्रांऽ बिच जाह्गे ग्रांऽ बिच साग ढोड्डा रोज त्रियै दिन त्रियै दिन नेईं ते चार पंज दिनै बाद साग ढोड्डा बने दा गै होंदा नुहाड़े बाच तुस आखा दे की विवाह दे बारे च विवाह च केह् ऐ की जेह्कियां बड़ियां सारियां जेह्कियां रस्मां होंदियां न जेह्कियां ब्याह च जेह्कियां अज्जकल इ'त्थें अपने सिटी बिच भु'ल्ली दे लोग ते नुहाड़े बाद च आइया